हलो

कशी हय कशी

आमकां चिटकी मिटकी जाय हय चिटकी मिटकी आनी कशी कील बरें हय ह हय एक किलो जाय हय पाव किलो घाल पाव पाव किलो घाल

हय घरा कडेन हय

ना

घरा कडेन येवपाक तुका तें घरा कडे येवपाक शकना आ बरें तर येता हांव

आं बरें

आं बरें